हांव एठथाक आसतना हांवें भरतनाट्यम क्लासीस जॉयन केल्ल्यो बट त्या वर्सा म्हाका एग्जॅम दिवपा मेळूं ना डान्साची सो दुसऱ्या वर्साक दोनय एग्जामी वांगडाच दिवपाचें आसलें बट त्यावय वर्साक म्हाका एग्जॅम दिवपा मेळूं ना आनी ताजे नंतर हांवेन तशेंच कंटिन्यू केलें आनी एग्जॅम्स कम्प्लीट केल्यो सगळ्यो आनी डान्सा भितर मुखार कंटिन्यू केलें बट दॅन दुसऱ्या वर्सा हांव टँन्ताक आसलें सो तेन्ना प्रॅप एग्जामी खातीर शिकपाक जाय आसलें म्हुणून म्हाका डान्स थंय सोडपाक पडलो सो तँत जातगीच हांवें परत डान्स जॉयन केलो कॉलेजी हायर सॅकँड्रीन आनी आनी आनी परत टुवॅल्ताक म्हाका ब्रेक घेवपा पडलो आनी मागीर कॉलेजीन आसतना हांवें डान्स ग्रूप जॉयन केलो कॉलेजी आनी डान्स कंटिन्यू केलो